हाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग साक्षरता दर है जैसे कि अगर हम बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहाँ तिरसठ प्रतिशत साक्षरता दर है और इसी के साथ हम शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ चौहत्तर प्रतिशत साक्षरता दर है और महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर सात प्रतिशत साठ प्रतिशत है और दो हजार ग्यारह के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर भी बढ़ा है जोकि सात प्रतिशत से भी आगे बढ़ा है इसी प्रकार हम देशों की तुलना की जाए तो वैसे मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे साक्षरता बढ़ रही है लोग पढ़ने लिखने के लिए अब जागरुक हो रहे है और पढ़ लिख रहे हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं इसमें कई चुनौतियाँ आती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्राें में शिक्षा का अभाव नई हो पाता है और वह अपने बच्चों को भार नही भेज पाते और कही जगह तो आर्थिक स्थिति के कारण पीछे भी पड़ जाते हैं इसलिए साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रही है लोग जागरुक हो रहे और पढ़ लिख रहे हैं जिससे हमें शिक्षा का अभाव भी हो रहा है और साक्षरता दर में भी आगे बढ़ रहा है